हलो नमस्कार मैम मैम मेरे को फ्रूट्स चाहिए थे तो मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया कि आपकी दुकान पर फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो पूछ रहा था कि कौन कौन से फ्रूट्स मिल जाएँगे हाँ ऑनलाइन चेक किया था अच्छा जो अभी सीजन में जो सारे अवेलेबल है तर यह मैंगो वगैरह और सब मिल जाएँगे तो क्या रेट है मैम बता दो थोड़ी

अच्छा

तो मैडम बल्क हम बहुत सारे साथ बहुत सारे साथ ही खरीदेंगे तो कितने कम करोगे मतलब दुकान पर तो आ जाएँगे कोई बात नहीं है मैडम

तो यह आपकी दुकान कहाँ पर पड़ती है नागवर में अच्छा तोशीना के अंदर चलो तो फिर मैं सुबह गाड़ी लेकर आ जाऊँगा और आपसे बात करकर अपन डील कर लेंगे कन्फ्रम और तो सारी जो सब्ज़ी भी मिल जाएगी साथ में अच्छा चलो ठीक है फिर मैडम मैं इधर तोश तोशीना के पास में ही है मेरा घर तो मैं उधर से आते हुए आपके से मिल कर और देख लूँगा ना सारी सीजन के फ्रूट्स हैं मतलब आपके पास ठीक है ठीक है मैडम